जब नया घर आया तो गमला बनवाए मैं दस लोग दस ठो गमला बनवाया मिस्त्री से जो मिस्त्री घर बनाते हैं उसी मिस्त्री से में गमला बनवा कर दस तैयार किये उसी में दस किस्म के में फल लगा दिया मैं एक अड़हुल को लगवाए एक कनैल क लगवाए एक गेंदे का फूल लगवाते थे एक वो जो होता है लगवा कर मैं अपना वही सिंचाई करते हैं उसको मैं पानी देती थी उसको फूल को फिर उसको खुरपी से घास निकालते हैं उसी में से फिर उसको मैं हर रोज पानी देती थी उसको खूब सिंचाई करते हैं उसको एको पत्तियाँ खराब हो जाती उसको तोड़ कर फेंक देते है कोई किटाणु कोई किटाणु भी नहीं आता था वहाँ पर मैं अपना मैं मन से ही फूल को सिंचाई करते हैं आ यही सोचते हैं कि मेरे फूल अच्छे अच्छे फूले मैं कितने अच्छे लगेगा मेरे घर पर सजावट भी हो जाएगा इसी तरीका के मैं सजाऊंगी तो मेरा घर भी अच्छा लगेगा ये भी सोचेंगे सब लोग कि कितने अच्छे कोई लगाया है फूल इतना अच्छा लग रहा था इतने बढ़िया लग रहा था कि हद से ही ज़्यादा हो गया है और मैं सोचती थी कितने फूल और सारे लोगों को बताए कि मैं एसे ही लगाई तुम भी वैसे लगाओ तुम्हारे घर पर ही अच्छे लगेगा सब कुछ लगेगा अच्छा मैं सोचती थी की कोई भी ऐसे नहीं कि सब हर लोग अपने घर पर एक फूल लगाओ हर लोग भी कोई खोजने के पूजा पाठ करने के लिए खोजने नहीं जाना पड़ेगा अपने घर पर ही रहेगा तो अच्छा है कि अपना तोड़ कर ही पूजा कर सकती हो कर लेते हैं औवर यही है कि मतलब अपना मैं सोचती हूँ कि कोई दूर जाना पड़ेगा तो फूल ले आउंगी त फिर पूजा करेंगे मैं अपने हीं घर पर लगा देंगे तो मैं अपने तोड़ कर ही फूल लेकर अपना पूजा कर लेंगे कोई परिवार का कोई दिक्कत नहीं होगा मैं यही सोचती हूँ